आंहा संनाय खावनायाव बारा गेसनि गेस बाहाय बारा बांद्राय आं गेस बाहाया आरो ना बांसिन आं बनजोंनो खस्थ' खालामनानै सिननानै दाननानै बनखो ओरैनो खाथियाव दंफां फिसा फिसाखो लानानै संनाय जायो जाहा गेसनि बाहायथि माने फैसाबो बिदि सोनो हाया नालाय ओरैनो माब्लाबा मास मोनसेफोर गाहाम थानो गोनां जायो गेसजोनो बांसिन आं बाहायथि बाहाया गेसखौ ओरैनो गेसआबोथ' आं निजा बायनो हानाय जेबो गैया नालाय सरखारनि मोननाय बा मदि सरखारा होनाय गेस दङ ओमफ्राय बे बांसिन आङो बनजोंसो ओंखाम ओंख्रि गासैखौ खामानिखोबो बननि बनजोंनो मावजोबनाय जायो गोबाव समजोसो आं गेसखो ओरैनो माब्लाबा साहा फुदुंनाय बा सोरबा आलासि दुमसिफोर फैब्रबनायफोराव ओंखाम संब्रबनाय इफोरबायदि खामानियावसो बाहायो आरो सोबायबो थानो हाया नालाय गोबावजो गोबावजो सोबाय जोङो मास मोननै गाहाम जानायनि उनाव जोबब्लाथाय सोनो हालालाय आरो फैसा मोनब्ला सोबाय बे गेसनि सांग्रांथिखौ बाराहाय जेनेबा सोआबो नालाय ओरैनो गेसनि सांग्रांथिया मोजाङै मिथिया बेलेग गुबुन मानसिफोरा खोन्थानाय बायदिनो आं गेस सानसेयाव अर जोंब्लावनायाव बै फाथौनि बस्थाजों खोबना होनाय जादों आरो इसे जोंनायाव इदिहाय सोलोंनाबो लानाय जाया गेसनि बाहायथियाबो खमथार बांसिन बनजोनो सङो खावो जायो जोंहा इफोरबायदि बारा सुबिदानि माबा गैया आरो गेसनि खम खामानि दा गेसजो आङो बांसिन सोलिया बांसिन बनजोंनो संनाय खावनाय खालामो बेखायनो आं गेसनि बाहायथिखो बारा रोङाबो आरो माबायदियै खालामनांगो बिनि आहा मोजाङै एक्सपिरियेन्सबो गैयानालाय मा होनो बांसिन बनजोंनो सङो बनजोंनो जानाय लोंनाय संनाय खावनाय दै फुदुंनाय बायदिसिना खामानिखौ बे आं बनजोंनो सोलिजोबो गेसनि आहा बाहायथि जेबो रोंगौथि गैया बेखिनियानो आंनिया